मुंहिंजो नालो राधिका आहे मां उल्हासनगर में रहंदी आहियां मां पिम्परीअ मां शादी करे हिते आई आहियां मुंहिंजो पेको नालो रेखा आहे असां सत भेनर टे भाउर आहियूं हिते उल्हासनगर में असां पाण में टे ॾेराणियूं आहियूं मूंखे ससु सहुरो आहिनि मूंखे ॿ पुट आहिनि मां पंद्रहं दर्जा पढ़ियल आहियां मां सिलाई ॼाणा मां रोटी सुठे नमूने कंदी आहियां मुंखे हुंबचो बरण ईंदो आ मुखे छलियूं ठाहिण ईंदियूं आहिन मूंखे घुमणु फिरणु जाम वणंदो आहे नासिक हरिद्वार वृन्दावन इन्हनि जॻहियुनि ते घुमणु ॾाढो वणंदो आहे मुंहिंजो सतगुरू स्वामी देव प्रकाश आहे मूंखे स्वामीजन जे मंदरु वञणु उन्हनि जो सत्संगु ॿुधणु ॾाढो वणंदो आहे मूंखे लाल मंदर में वञण बि ॾाढो वणंदो आहे